जोंनि हारियाव बेफोरबायदिनो गोबां हाबा गिदिरफोर दङ बेफोरबायदिनो गोबां हारिमु गोबां न'खराव बेफोरबायदिनो गोनां गोनां न'खरफोराव गिदिर गिदिर हाबाफोर जायो जेरै बेफोर नेमथान्थिफोरा गोबां दं खारसनलायनाय दोनखारलायनाय बेजों लोगोसे हाथासुनि हाबा बिनिफ्राय हाथासुनि हाबा बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो हाथासुनि हाबायानो बर'नि देरसिन हाबा बेफोरबायदिनो हाबायाव हाबायाव आसान लालायनाय आसान फिरायफिननाय बेफोर नेमफोरा दङ दा जोंनि बर'माहारियाव आसान होलायनाय नेमफोर दं बेफोरबायदिनो आसान थेबनानै गालांनाय आसान फिरायफिननाय बेफोरनो गय खावफैनाय गोबां गोबां दं आरो बेफोरबायदिनो हाथासुनि हाबा खालामनो थाखाय सिगांग्रोआव हिन्जावनि न'आव नायफैनाय समाव हिन्जाव गोदोनखौ फसाय लाङोब्ला एबा हिन्जाव गोदानआ फसायोब्ला आसानखौ थेबनानै बा गानहोनानै गालाङो बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो जाम कबिरा फैयो आरो बेजों लोगोसे कबिरा फैनानै गासैबो नायलांनानै बियो हाबानि तारिखखौ दानफैयो हाबानि तारिख दानखांनानै हाबानि तारिखफोरखौ दानखांनानै हाबानि तारिखखौ दाननानै हाबा जासै समावहाय बिबान लानानै फैयो बिदिनो बिबान लानानै फैयो बिबान लाखांनायनि उनाव हाबा जानो थाखाय थाग थियारि जायो बिदिनो हाबाखौ मोजाङै मोजां लायो बेजों लोगोसे हाबा जाखांनायनि उनाव बिदिनो बिबिसाइ दरसन होननाय जायो बिदिनो हौवानि न'खराव सिगांग्रो जायो बिबिसाइ दरसनआ बेफोरबायदिनो बिबिसाइ दरसन बेफोरबायदि जायो आरो मानसिफोरनि नेमखान्थि फालिनायफोरा जाबाय गोबां नेमफोर दङ जेरै आसान थेबनाय आसान थेबनाय आसान थेबनाय आरि बायदिसिना बेफोरजों लोगोसे हाबा गिदिरफोराव सान अखाफोर दैहु बाननानै लाबोनाय जाराफाग्ला मोसानाय बैराथि बैराथि मोसानाय बेफोरबायदिनो बैराथि गैयाब्ला हाबाया जाफुङा बैराथि बैराथियानो बैराथि गैयाब्ला हाबाया मोजाङै मोजां जानानै थाङा मानोना बैराथिया गय खावै खवै होयो रायजो राजाफोरा बैराथिखौ रायजो राजाफोरा बैराथिखौ एदावो बैराथिया लाजिब्लाबो गआ गाब्लाबो गआ बारलाम्फायाबो बिखुङाव हा बानानै होवा गोदानखौ होवा गोदाननि सिगाङाव बुङो बे दिननिफ्राय नोंनि हिन्जाव नोंनि हौवा बेफोरबायदि बुंनानै बेफोरबायदि बुंनानै हा बानायखौ एंख्लायनानै होयो बेफोरबायदिनो हाबा बेफोरबायदिनो हारिमुआव हाबा गिदिर जायो नेमखान्थिफोरखौ फालियो नेमखान्थि बायदि हाबाखौ खुङो